हाँ हमारा गाय और भैंस दोनों का बिजनेस है हमें कोई बैंक से मदद भी नहीं चाहिए हम खुद उस बिजनेस से ही अपना कारोबार आगे बढ़ा लेते हैं और उस बिजनेस में हम अच्छे से ध्यान रखते हैं ना वो उन पशुओं को पशुओं को सुबह उठकर पहले उसको द दूध दूध निकालते हैं उनका फिर उसको भोजन देते हैं रासन दिया जाता है समय से पानी पिलाया जाता है और पशु को नहलाते धुलाते हैं और ताकि पसु समय से दूध दे और उसका दूध बेचकर अच्छे से हमें मुनाफ़ा हो और ताकि हमें कोई दिक़्क़त ना हो नहीं तो हम अगर पशुओं को ध्यान से ना दें तो हमारे बिजनेस में घाटा होने लगता है ताकि हम फिर घाटा में होने लगते हैं तो कहीं बैंक से मदद चाहेगा तो एक दूसरे से मदद चाहेगा फिर बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा बिजनेस का मुख्य माना जाता है कि उसपे आप तत्पर ही रहिए आपका बिजनेस आपको आगे की तरफ़ लेकर जाए ना कि पीछे की तरफ़ अगर आप बिजनेस कर लिए पशुओं को समय से भोजन नहीं दे रहे हैं पशुओं को नहला नहीं रहे हैं पशुओं को पानी नहीं पिला रहे हैं तो वो कहाँ से दूध देगा तो आपका बिजनेस घाटा में जाने लगता है जब बिजनेस घाटा में जाएगा तो तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगी लास्ट सब लास ही जाएगा तो तुम्हें दिक़्क़तें होंगी